आं बिदि जेबो ख्लाब एबा हानजाजों खारफेराखै आङो बिदिनो फुंआव बेलासियाव गावनि देहानि थाखाय एबा देहाखौ मोजाङै फिट लाखिनो थाखाय फुंआव बेलासियाव खारो खारो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय खारो ओमफ्राय खारनानै जोबोद मोजां मोनो देहाखौ रानिं खालामनो मोनबा ओमफ्राय बिदिनो फुङाव फिल्डाव खारो बिदिनो फर राउन्ड गाहाम गिदिंयो लासै लासैयैनो फर राउन्ड खालामनो हायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय खारखांनानै एख्सारसायस दसे खालामबाय मोजां मोनो खारनानै हाय बिदिनो बेलासियावबो फर राउन्ड हायाबाबो थ्रि राउन्ड फोर खारनानै खारो लासै लासैनो खारो खारनानै मोजां मोनो देहाखौ मोजां मोनो खारबाय थाबा बिदिनो मोजां मोनो आङो खारनायखौ सिगांनिफ्रायनो खारबोबाय थादों सम सम बिदिनो गेजेर ससेयाव थाथ'दों ओमफ्राय दा फुंआव खारगासिनो दं आरो बेलासियावबो सम सम खारो एखमबा थाद'यो आङो साननै सानथामफोर थानाय जायो बिनिफ्राय खारफिनो फुंआवबो बिदिनो मालाबा सोलाबा बा खारा बिदिनो खामानिफोर दंबा खारनाय जाला ओमफ्राय खामानि गैयाबा दैलिक खारनायानो जायो आङो फुंआव फासथा सारि सारिथा फोरनिफ्राय खारो सिथार्थ खालामो ओमफ्राय बिदिनो फिल्दाव फासथा फोराव थांबा बिदिनो एक घन्टा एखमबा सयथा जायो ओमफ्राय एखमबा एखमबा बिदिनो सो सारि था सारिथा फोरनिफ्राय खारबा सारि फासथा फोर खारनानै फैयो आङो बिदिनो खारखांनानै दसे फिल्दाव थाबायो मायो देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय हामबायसै